आरे नहि बुझलियै बच्चा सब पढै कम छै ओ स्टीकरे बेसी रहै छै स्टीकर नहि आनलहक आ ओकरा जवाब दियौ ओकर हेलो पुस्तकके दूकान सऽ बाजै छियै की ओ तऽ आहाँके दूकान मे की कहै छै छठा सतमा आठमा एहि सबके किताब मिलैया अच्छा अच्छा हॅं नहि बतेने रहै गाँवे के एकटा आदमी रहै तऽ आहाँके नाम कहलकै रहऽ बुझलियै तऽ कहलियै कि जे ओकर नम्बर देलक आहाँके बुझलहुॅं ने तऽ की केना छै ओहिपर मानि लिअ छूटो तूट दै छियै किताब सब पर हॅं छबे करै की सही बात छै तऽ मानि लिअ अपना लोकके लिय वएह रहतै नहि अपना अपना तरफ तऽ मुँहो देख कऽ ने होइ छै से गप नहि ने हेतै कि मुँह देख कऽ जे छै से हम आहाँके छोड़ि देब से नहि ने यौ तऽ कते परसेंट छूट हेतै सब तऽ मानि लिअ बीस परसेंट तऽ सब दै छै आहाँ कते देबै ठीके छै तऽ हॅं तऽ वएह सोचलियै जे आहाँ लग अगर मानि लिअ ओतबा मे भए जेतै बुझिते छियै सब बात आइकाल्हि तऽ सब चीज महगे भेल जाइ छै दिनोदिन बुझलहुॅं ने सब चीजके मिलै छै बिलकुल प्रिंटिंगो जे छै किताब सबमे जे छै प्रिंटिंग जे देखबै आहाँ दोसरके दूकान सबमे जेबै आ देखबै जे किताब देत नया आ खोलबै तऽ ओहि मे ओवर राइटिंग रहै छै कते पर अक्षरे पर अक्षर तऽ ककरो पिने उखरल रहत से सब नहि ने हेतै आहाँ लग अच्छा अच्छा हॅं प्रिंटिंग बढ़िऑं हुअऽ विद्यार्थीके पढै मे नीक लागै

नहि मानि लिअ एक बेरा मानि लिअ विश्वास बनि जेतै तऽ आगू हमरा जरुरी हेतै तऽ अहीं लग ने आयब हॅं बिलकुल बिलकुल

हॅं तऽ पम्पलेटो राखै छियै एकटा जे छै से हमरा ओ जिल्द लगबै वाला सेहो आबै छै किताब सब नया नया जे लेबै तऽ जिल्द लगबै वाला कवर लगबै वाला आबै छै ओहो राखै छियै की ओ हॅं रोल आबै छै अच्छा अच्छा हॅं हॅं हॅं स्टीकर सब जे आबै छै ओहो सब दए देबै